लोकसभ जे एतेक खेती करैए खेतीबाड़ी करैए खेतीमे तऽ चाही आदमी आदमी चाही तऽ खादो गिरबै लए आदमी चाही क पटुआ काटय लए पटुआ छोड़ाबै लए धान काटय लए धान रोपय लए मक्कइ रोपै लए इसभमे जे ने आदमिए चाही आदमी चाही तऽ फेर पैघ आदमी तऽ बहुत गोटे आदमी चलि जाइ छै पंजाब दिल्ली अपन कमाबय लए आ घरमे महिलासभ रहै छै कतेक महिला रहतै महिला पटुआ नहि काटि सकै छै उघि नहि सकै छै ओहिमे मरदके चाही छोट बच्चासभ रहै छै छोट बच्चासभ मने छोट छोट मने काम करलहुँ छोट छोट काम करलहुँ बिआ खाद कनि टा गिरेलहुँ मक्कइ रोपि देलहुँ कनि कनि काम भेल ई करैके ओन्नऽ करना नहि चाही रोकना चाही ई तऽ नीक बात नहिए भेलै ने व्यवस्था इएह यए मने अहीँसभ ने रोकि सकबै हमसभ की कए सकबै सरकारो तऽ रोकय लए तैयार छै सरकारो पढ़ाइ देलकैए बाल बच्चा सभके आङ्गनबाड़ी खोलि देलकैए इसकुल खोलि देलकैए सरकारी सरकारी इसकुल जाउ आङ्गनबाड़ी जाउ आङ्गनबाड़ीमे पढ़ाइ करू ओतयसँ निकलू तऽ सरकारी इसकुल जाउ इसकुलमे पढ़ाइ करू तहन आगाँ पढ़तै पढ़तै आगाँ होइए पैघ होइए मगर जकरा पास नहि छै रुपैआ पाइ एको टा पाइ नहि छै तऽ ओ की करत ओ तऽ कहुनो कए कऽ जाए टा बाल बच्चा ओतेक जतेक पैसा ओतेक पैसा हेतै जतेक बाल बच्चा ओतेक पैसा हेतै ओसभ तऽ इएह सोचैए तऽ हमर सभके की व्यवस्था रहत ओ तऽ सरकारे ने सोचत हम की करब सरकार सभचीज ओकरा भरपूर देतै जे बिहार सरकारमे पड़ल छै बसल छै ओकरा तऽ किछु नहि छै आ जकरा जमीन छै तऽ ओकरा तऽ सभ चीज छै आ ओकरा सभके किछु नहि छै तऽ ओसभ बिहार सरकारमे रहि कऽ काम कए कऽ तहन अपन गुजर बसर करैए रहैए तऽ ओकरा सभ लिए हम मना करब तऽ ओसभ मानतै नहि मानतै ओकरा सभके पेट भरब लोक सभकेँ कठिन छै आ बहुत मने अथी चलै छै